جی نہیں میں ویڈیو گیم کھیلنے سے واقف نہیں ہوں لیکن میں نے بہت سارے لڑکے کو دیکھا ہے کھیلتے ہوئے اور ابھی بھی کھیلتے ہیں مطلب جب موبائل آن کرتے ہیں کھیلنے کے لیے ویڈیو گیمس جیسے کہ پب زی ہو فری فائر ہو اور ایسے بہت سارے گیم ہیں جب کھیلنے کے لیے شروع کرتے ہیں تو کوئی بھی بلائے کتنوں بھی بلائے یا اس کے امی بلائے یا اس کے ابو بلائے یا اس کے دادا بلائے یا اس کے بڑے ابو بلائے یا اس کے چاچا بلائے گھر کے جتنے بھی بڑے لوگ رہتے ہیں اگر بلاتے ہیں تو وہ جلدی آتے نہیں ہیں کہتے ہیں رکیے بس ختم ہونے والا آ رہا ہوں رکیے بس ختم ہونے والا ہوں آ رہا ہوں اس سے جو ہے وہ گھر کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں پتہ نہیں یہ کون سا گیم کھیل رہا ہے کسی کا بات ہی نہیں سنتا تو اس سے مطلب میں نے سنا ہے میں نے پڑھا ہے دوسرے ملک میں نوجوانوں کا ویڈیو مطلب کوئی ملک ہے جو وہاں نوجوانوں کا ویڈیو گیمس کھیلنا پسند نہیں کیا جاتا ہے آج سے چند سال پہلے جب کمپیوٹر پر گھر میں عام نہیں ہوتا تھا تو مارکیٹوں میں موجودہ ویڈیو گیمس کے دکانوں میں موجود نوجوانوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا اور والدین بھی چاہتے تھے کہ ان کا بچہ ان آرکیٹیز میں مت جائے والدین کی بچوں کو ویڈیو گیمس آرکیٹ میں جانے سے روکنے کی گئی وجوہات تھی اور ان میں سے بشیرہ بش بیشتر وجوہات جائز بھی تھی مگر بدقسمتی سے اسی وجہ سے ویڈیو گیمس کے حوالے سے معاشرے میں ایک منفی تاثیر پھیل گیا جہاں ماہرین کا یہ کہنا کہ ان گیموں پر گھنٹوں وقت گزار ذہنی و جسمانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے وہیں ان گمیس کے حوالے سے ایک دوسرا موقوف بھی پایا جاتا ہے لیکن کوئی کوئی کو مطلب دیکھتے ہیں جو بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے کہتا ہے میں یہ کھیلوں گا مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے اسی وجہ سے تو تو بولے اور وہ موقوف ہے کہ ویڈیو گیمس بری چیز نہیں ویڈیو گیمس کے استعمال میں زیادتی بری چیز ہے تو ویڈیو گیمس کھیلنے سے دماغی نشو نشو و نما ممکن ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ویڈیو گیمس پر گھنٹوں بیٹھنے رہنے سے نہ صرف آپ کے دماغ پر اثر پڑتا ہے بلکہ ساتھ ساتھ آپ کی جسمانی صحت بھی متاثر ہوتی ہے مگر کسی بھی چیز کے استعمال کے زیادتی نقصان دہ ہے اس میں صرف ویڈیو گیمس ہی نہیں یہی حال شوسل میڈیا کا بھی ہے دلچسپ بات یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ مختلف مستند تحقیقات کے مطابق ویڈیو گیمس کے مناسب استعمال سے دماغی نشو و نما میں فائدہ ہوتا ہے تو ویڈیو گیمس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ مطلب ویڈیو گیمس زیادہ مت کھیلے گھنٹوں دیر مطلب گھنٹوں دیر نہ کھیلے کہ آپ کی جسمانی کو تکلیف پہنچے آپ کی ذہنی کو تکلیف پہنچے ہاں چلیے آپ کھیلتے ہیں جس کو زیادہ دلچسپ ہے کھیلنے سے تو تھوڑا سا کھیل لے اس میں کوئی دقت نہیں ہے اگر کوئی گھر کے بڑے لوگ بلائے تو چلے جائے بس میں یہی کہنا چاہوں گا